क'क्राझार जिल्लायाव हाबनोबा क'क्राझार जिल्लानिफ्राय दावखोलांनो थाखाय जेबो फारमिसन लानाङा जेनबा बियो नेसनेल हाइवे थारटिअवान जाहैबाय नालाय बेयाव बेयो उत्तर प्रदेश बारहिनिफ्राय स्टार्थ जानानै बे लामाया डाइरेक गुवाहाटीसिम खानेक जायो आरो बेयाव जेबो रोखोमनि फारमिसन लानाङा रावनिफ्रायबो बे लामाजों गासिबो रोखोमनि गारि खारनाय जायो जेन'बा प्राइभेट हक बा दस्रा जायगानिफ्राय हक पाब्लिक हक गासिबो रोखोमनि माबा खारो आरो बे लामाजों जेन'बा बे लामाया बेंगलनि थ्रुयै जानानै ओरै दावखोलांनानै गुवाहाटीयाव जोबहैनाय जायो आरो एबा गोदोना बादि जाहैबाय आरो जेन'बा नों आफार आसामाव थांनोबा नों क'क्राझारखौ बारलांथारनांगोन आरो आमफाय ओरैनोथ' क'क्राझाराव हाबनायनि थाखाय जेबो फारमिसन लानाङा जेन'बा बे खान आलदा खान्थ्रिबो नंला जाहैबाय नालाय जि खुनुरुखुमनि फारमिसन लानाङा आरो बेयाव जायहा जेरै थांनो गोसोबादि थांनो हायो आरो आमफाय क'क्राझार जिल्लायाव जुदि सुबुंफ्रा बिदिनो सम बारग'होनो लुगैयो होनबा बेयाव नों कारिगावआवनो होननो हागोन जेन'बा कारिगावावबो मोनसे पार्क दं जों आगोल नामखौ मिथियामोन जों लामानिफ्राय ओरै हान्थिबा जों आगोलाव डायनास'र मोनसे नुबाय थायोमोन स' जों बेखौ नामखौथ' मिथिला नालाय नायनोबो रोङामोन ओंखायनो जों बेखौ डायनास'र पार्क होन्नानै होनोमोन आरो बेयावबो मानसिफ्रा था सम खाथायो आमफाय बिनि उनाव जोंना बिलो दङ दिपलाइ बेयाव बेयावबो मानसिफ्रा थाङो टाइम फास खालामनो थाखाय बेयाव मानसिफ्रा बटिंबो खालामनो हायो आमफाय बिदिनो जिरायनानै सम खाथायनो हायो आरो आमफाय दिर बिलआवबो थांनानै सम खाथायनो हायो बेयावबो बटिंनि प्रभिसन दं ओमफाय बेयाव फेराग्लाइदिंबो खालामनाय जायो सम सम जेला माने बेना बेरायनाय बा पिकनिक बोथो बोथोर जायो होनबा फेराग्लाइदिंखौ होनाय जायो आरो बेयाव आमफ्राय आरो ओरैनो मानसिफ्रा माबायावबो थाङो गौरां पार्कआवबो थाङो थारमाने गौरां दै सेर खाथियाव नालाय पार्कआ बेयावबो मानसिफ्रा सम खाथायनो थाङो आरो बार गुसु सिउ सिउ बार नाङो नालाय आमफ्राय मानसिफोरा ओरैनो इउनिभारसिटीखौबो आरो सि आइ टि खौबो नायफैयो आरो दा दानि समाव नायथाव नायजाथाव नायजाथाव जायगायानो जाहैबाय जोंनि बि टि सि सेक्रेटारियेट थारमानि बेखौ मोजाङैनो आखिनाय आगर आखिनाय मानाय डेकरेसन खालामनाय जाबाय नालाय दा जायगाया बेलासि समबाथाय जेला अफिस सम गयो होनबा मानसिफ्रा बेयावनो फथ' लाहैयो ओमफाय बार जाथावथाव थाङो ओमफाय सोरबा सोरबा दानि गथ'फ्राथ' रिलस बानायो नालाय बांसिनानो रिलस बानायनो थांनाय जायो आरो बेयाव